हाँ

क्रिकेट क्या आपको मतलब सीखना है क्या हाँ है एक्चुअली में व्यवस्था है यहाँ पर मतलब मधेपुरा में है क्रिकेट एस्टेडियम है

और तो मधेपुरा में है और जो है इधर जो है बिहारीगन्ज में है

देखिए व्यवस्था में वहाँ एस्टेडियम है वहाँ जो है बहुत अच्छी जगह है बहुत अच्छा वहाँ जो है उस तरह की व्यवस्था की हुई है वहाँ सिखाने वाली व्यवस्था है सिखाया जाता है ट्रेनिन्ग दी जाती है वहाँ से आप ट्रेनिन्ग ले सकते हैं सीख सकते हैं खेल भी सकते हैं क्या बोले देखिए फील्ट फील्ड फील्ड वहाँ साफ़ सुथरा रहता है जहाँ पर यह होता है इसका वह फील्ड साफ़ सुथरा रहता है चारों तरफ़ से बहुत ऊँची सी दीवार है उसके बाद उसी में बैठने वाली जगह है उसमें अगर अधिक गर्मी लग रही है तो बगल में उसमें जो है टेन्ट भी लगाया रहता है कि वहाँ सारी सुविधा उपलब्धता तो कोई दिक्कत नहीं है क्या बोले हाँ हाँ हाँ हाँ हर जगह से लोग आते हैं वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ ट्रेनिन्ग दी जाती है खिलाया जाता है प्रशिक्षण भी दिया जाता है सारी सुविधा वहाँ पर मतलब उपलब्ध रहती है देखिए एक तो जिला लेवल पर होता है जिला लेवल है राज्य लेवल के लिए भी उससे भी अच्छी जगह जो है चयनित की जाती है हाँ है ना हाँ बोलिए और आगे जी अच्छी बात है जानकारी लिए जानकारी लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए एकदम एनी टाइम जब भी आइए जब भी आइए आप खेलने के लिए आप प्रशिक्षण लेंगे जो भी बच्चे हैं जो भी बच्चे हैं अगर आप चाहते हैं प्रशिक्षण दिलाने के लिए उसको सिखाने के लिए तो वहाँ आप उसमें दाख़िला करा सकते हैं जी जी एकदम एकदम खेल भी कराया जाता है प्रशिक्षण भी दिया जाता है मेरे यहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है सर कोई दिक्कत नहीं होगी प्रेफ़रेन्स मिलेगा आपको बेहतर शिक्षा मिलेगी जी हूँ हुँ हूँ विशेष जानकारी वहाँ देखिए वहाँ जो है सारी व्यवस्था रहती है इसीलिए सारी सुविधा वहाँ रहती है जैसे मान चलिए अगर खेल खाल के दौरान किसी प्रकार की समस्या हो गई तो उसके लिए सारा जो है डॉक्टरी व्यवस्था भी वहाँ उपलब्ध है वहाँ मतलब किसी प्रकार की समस्या दिक्कत होने पर तुरन्त जो है वहाँ प्रशासन व्यवस्था रहती है डॉक्टरी व्यवस्था रहती है अच्छे अच्छे टीचर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहाँ आते हैं